تلنگانہ میں ایسے کئی مرکزی ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی ایجادات موجود ہیں جیسے ایس ایکس رے مشین سی ٹی اسکین مشین ایم آر آئی شوگر ٹیسٹ مشین وغیرہ وغیرہ اِس کے ہمیں یہ فائدے ہوتے ہیں جب مریض بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر اِس کے روگ کو پہچاننے کے لئے اِسے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد اُس کی جو وجوہات ہے معلوم کر کے اُس مرض کا علاج کرتا ہے اور اُسے جلدی شفا پہنچتی ہے آرام پہنچتا ہے اور مریض جلد سے جلد ٹھیک ہوتا ہے